हैलो अंजी मैडम जी नमस्ते ठीक तुस सनाओ आया दिक्खने ई अच्छा अच्छा यरो दिक्खेओ साढ़ा जागत विक्रांत जेह्ड़ा दूसरी क्लॉसै च पढ़दा आं यरो उस छुट्टी लोड़दी ऐ दं'ऊ दिनें दी आं नेईं कल्लै अत्तरूं दी रक्खो क्योंकि असें ब्याह् जाना आं मेरा मेरे प्यौकियें दे घर ब्याह् ऐ ते बच्चे घर निं रौहंदे तुसेंगी पता गै ते निं असें निं जाना असें निं जाना ते आक्खेआ में हा तेरे पेपर न ओह् तो आं ते पढ़ने गी बी किश इंया गै ढिल्ला गै अच्छा खरी आं आं खरी एप्लीकेशन तुसेंगी पुज्जी जाह्ग ते थुआढ़ी मेहरबानी ऐ ते ओह् आक्खदा कि क्लॉसे ई मास्टर असें गी मारदे न रोज़ स्कूलै गी औना आं ते सुनाई ओड़ेओ नुहाड़े मास्टरें गी ते जेह्ड़े जेह्ड़े नुहाड़े मास्टर होङन नी आं तां खरी